दानो आं गिबि हेर जेल बाहायनायनि गिबिसिन प्रडाक्ट नि मुङानो जादोंमोन सेट वेट वेक्स जोंनि इण्डियायाव सेंग्रा मानसिफ्रा बे सेट वेट वेक्स खौनो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो बिनि सायाव आंनि पजिटिभ रिभिउ आनो जादों स्टाइलिं बे वेक्स खौ आं बाहायनानै मोजां मोन्दों आरो बे वेक्स आ जोंनि हेयार खानायखौ स्टाइल खालामो आरो स्टाइल जानायजों लोगोसे जेब्ला गावनो लुक्स खौ बारायनाय मोनो अब्ला कनफिडेन्स लेबेलखौ जों बारायनाय मोनो आरो जेब्ला कनफिडेन्स लेबेल बारायो अब्ला साहसफ्रा बारायनानै मोनसे स्टेज एबा बबेबा प्रग्राम फ्राव गाखोनांगौ जायोब्ला जेबो गिनाय फै गिनाय लाजिनायखौ खम मोनो कनफिडेन्स जानायनि गेजेरजों बेनो आंनि हेयार जेल नि सायाव फंनैसो बिबुंथि पजिटिभ बिबुंथिया एसेनोसै